میرے گھر کے پاس میں ہی ایک شاپ ہے جس کا نام ہے گرو نانک بک اسٹور جہاں بہت بڑھیا کتابیں ملتی ہیں اور پورے شہر میں سب سے سستی کتابیں وہیں ملتی ہیں اور ان کے پاس ہر کوالٹی کی اور اچھی سی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں وہاں سکینڈ ہینڈ کتابیں بھی اچھی کوالٹی میں مل جاتی ہیں اور اچھے پرائز میں ملتی ہیں میں اکثر وہیں سے ہی خریدتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھی دیتے ہیں کتابیں اور میرے گھر کے سب سے پاس میں وہی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کتابیں خریدتے ہوئے اور جو سکینڈ ہینڈ اور کم پرائز میں مل جائیں وہ تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور میں جب بھی کتابیں خریدنے جاتی ہوں تو میں ایک کتاب خریدنے جاتی ہوں اور وہاں مجھے اتنی زیادہ پسند آتی ہیں کہ میں دو چار کتابیں لے آتی ہوں